नमस्ते कहिए हाँ

कितने लोग जाएँगी हाँ तो पाँच लोग का दीदी सात सौ दे दीजिएगा सात सौ दे दीजिएगा अरे पाँच लोग जाएँगी तो सात सौ दे दीजिएगा चलिए दस बीस रुपये कम दे दीजिएगा हाँ हाँ हम उधर से अगर वह मतलब हमको अलग अलग पैसिंजर मिलता है हम बहुत दूर दूर तक जाते हैं

हाँ हम बहुत दूर दूर तक जाते हैं हाँ हम उधर से अगर वह बनारस हम सगरु बहुत दूर दूर तक जाते हैं कौन आएगा और कहाँ कहाँ जाएँगी दीदी हाँ अच्छा यहाँ पर घूमने का बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं दीदी

दीदी कह रहे हैं कि उसका पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा अगर मतलब कहीं और जाएँगी तो

हाँ दीदी वह उधर मतलब कहीं और जाएँगी तो दो हज़ार लगेगा हाँ हाँ दीदी कह रहे हैं पहुँचने के बाद मना मत कीजिएगा और क्या हाँ और मतलब और कहीं और कहेंगी तो घुमा देंगे एक आध जगह यहाँ बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं घूमने के लिए हाँ दीदी उधर हम आते जाते रहते हैं

चलिए ठीक है दीदी नमस्ते